हाबायाव माबोरै रंजायो जों हाबायाव रंजायो गोसो खुसियै बयजों ज' ज' मोसायो ओमफ्राय हाबायावहाय हाबा होनोब्ला मोनसे खुसिनि दिन बे खुसिनि दिनाव बयबो रंजायो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो रंजायो ओमफ्राय बे हाबायावहाय जोंनि ख्रिस्टान निय'मावहाय जों हाबा जोबखांनानै बयबो फेमिलि मेम्बार गामिनि बयबो रंजायो ओमफ्राय बे रंजानायाव जों बिदिनो फ'क सं दिजे बिदिनो मोसायो आरो इन्ट्रेस्ट मोनो मोसानो ओमफ्राय बे मोसानायाव बयबो मोसायो मोसानाया जाबाय जोंनि मोनसे रोंगौथि बे मोसानायाव जों गोबां गुबुन गुबुन स्टेप्स फोरजों मोसानाय जायो जेरै हाबाफोराव मोसायो जों बाज्ल' बाज्ल' मोसायो ओमफ्राय हाबायावहाय बिदिनो रंजानायनि दिनखायनो मोजां मोसायो बाज्ल' बाज्ल' मोसायो बिदिनो आखाइ हमनानै मोसाबाय ज' ज' हिनजाव गोदान हौवा गोदान मोसाबाय आखाइ हमलायनानै ओमफ्राय हिनजाव गोदाननि बिमा बिफा मोसाबाय बिदा फंबाइ गामिनि मानसि मोसाबाय मोसानाया जाबाय जोंनि मोनसे रोंगौथि बे रोंगौथिखौ जों दिन्थिफुङो